हमारे बेगूसराय ज़िले में बहुत सारे उगाई जाने वाले फै फ़सलें हैं जिसमें कि मानिए गेहूँ हो गया मक्का हो गया आलू हो गया फिर उसके बाद मतलब जो क अल्हुआ कहते हैं अल्हुआ को भी मतलब उप उपजाई जाती है बहुत सारे ऐसा ऐसा जो मतलब फ़सलें हैं कि हम लोग को मतलब बेगूसराय ज़िले में उपजाई जाती है ख़ुद ख़ुद से मतलब हम लोग अपने खेती में खेती बाड़ी करके ख़ुद से मतलब उपजाई जाती है फिर उसके बाद देख जैसे गेहूँ में हो गया गेहूँ मतलब मतलब कटनी करते हैं ख़ुद से मतलब और कितना मतलब लेबर लोग को रखके गेहूँ गेहूँ कटनी करते हैं उसके बाद गेहूँ इकठ्ठा करने के बाद पूरा जो होता है दौनी वगैरह वो सब चीज़ करते हैं जैसे आलू आलू हो गया तो बहुत सारे आलू उपजाई जाती है तो उतना आलू घर में मतलब नहीं यूज हो सकता है तब आलू को हम लोग इश्टोर में दे देते हैं जेसे अल्हुआ हो गया अल्हुआ को भी मतलब जितना हो सके मतलब घर में मतलब रख रख लेते हैं खाने के लिए और बाकी बाद जितना जो होता है तो मतलब मार्केट वगैरह या कॉल इश्टोर में भी जमा कर देते हैं जैसे आलू है जैसे आलू को हम लोग मतलब उतना उजाते हैं तो कॉल इश्टोर में दे देते हैं आ कॉल एश्टोर में भी क्या करता है मतलब जैसे मतलब जहाँ जहाँ जो सभी मतलब खेती करते हैं कॉल इश्टोर में जाके मतलब थोक करके मतलब जमा कर देते हैं सब सभी जगह का आदमी मतलब कॉल इश्टोर में आलू जमा करते हैं आलू जमा करने के बाद मतलब कॉल इश्टोर से होता क्या है मतलब कॉल इश्टोर में जो जमा करने के बाद फिर मतलब इकठ्ठा सब आलू मतलब करके फिर उसके बाद कॉल इश्टोर से जेसे मतलब उ आगे मतलब आलू दिए जैसे होता है मतलब हम मतलब उपजाए के जैसे लेके उपजाए फिर आगे कॉल इश्टोर में दिए कॉल इश्टोर से भी मतलब आलू को मतलब आगे करते हैं उसके बाद फिर ओ ही मतलब सब पैकारी जो होता है क कष्टमर अथि ओ लोग जो दुकानदारी करते हैं सब मतलब आलू को मतलब लेके फिर मतलब जैसे दू दुकान उकान में हम आप लोग जैसे मतलब ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वही आलू हम लोग उपजाएँ वही आलू फिर कॉल इश्टोर भेजें फिर कॉल इश्टोर से आगे ओ लोग मतलब आलू को शप्लाए किए जैसे लो फिर ख़ुद अपना लोग जैसे मतलब आलू ख़रीदते तो वही हम ही लोग को मतलब दिया हुआ जो उपजाते हैं कॉल इश्टोर वाले देते हैं वो आलू को सभी मतलब प्रकार से मतलब सभी जगह मतलब क्षेत्र रक्षण करके मतलब सभी को मतलब जैसे हम लोग फिर अपना आलू ख़रीदते हैं तो फिर कॉल इश्टोर की कॉल इश्टोर से आलू देके वहाँ से फिर सभी जगह जगह बँटता है तो फिर हम लोग आलू जैसे खुला ख़रीदते हैं जैसा भी मतलब जिसको जितना ज़रूरत है दो किलो पाँच किलो ढ़ाई किलो एक किलो वो ही ढंग से आलू को मतलब ख़रीदते हैं वो ही हम ही लोग को मतलब उपजाई गई मतलब सब चीज़ इतना जो है फ़सल हुआ है फिर मतलब मार्केट में आता है इधर उधर से के के बाद